हॅलो सांग हय सांग कितें जालें आं म्हजे कडेन खूब तरेचे आसा एक तोतापुरी आसा एक मागीर झाडपिके आसा मागीर आं आनी खूब आनी खूब खूब डिफरण तरेचे आसा तुमकां कसली कसली जाय मान मानकुराद मागीर झाडपिके सुद्दां बरें आसता झाडपिके कशे आसता जाणा आमी झाडाचे काडटा डायरेक जमनीर पडना ते सो ते तुका सारके गावता आनी मानकुराद आसता पळय ते चड गोड लागता तोतापुरी ते आसता लांब आसता हितून हा सायजीन न्हय लांब आसता एक देड ईंच ये सॉरी चार ईंच सुमार अशे हायट आसता हांची आनी गोड गोड आसता ते खावपाक सुद्दां बॅस्ट लागता आनी ते अशें मार्केटान खूब सोंपता माश्शे आसता लिट्टल बीट चड नासता मानकुराद हय मानकुराद आसा बरे तुमी तुमकां कितले जाय आसले तसले जाल्या तुमी झाडपिके घेया न्हय झाडपिके अशे गोड आसता खावपाकूय स्वीट स्वीट तशे आसता एक तो तुका डझन आतां पळय सद्द्या हजार आसा तुका हांव णवशान धरता ना ना ना झा झाडपिके झाडपिके मानकुराद आनी माश्शे म्हारग आसा धा मानकुराद देड हजार आसा पळय आतां मार्केट आसा कमी म्हणल्यार मार्केटान आतां आतां आतां मँगोंची प्रायज कितले जाला ते तुमकां खबर आसा ते आत् पळय न्हय गेल आं पात्शांक जावपा ना किद्याक जाणा आतां पळय आमचे कडेन आतां चड मार्केटान सुद्दां चड आंबे ना सो तेची रेट आतां खूब जाला आमी आतां हांगाल्ल्यान भायरसून हाडटा न्हय त्याती पळय तुमकां णवशांक लास्ट हांव सा आठशे करता तेच्यान कमी जावपा ना पांच डझन म्हणल्या एक चार हजार जात्ले तुमचे पांच डझनाचे बरें